ड्रॉइंग बच्चासभ रऽ जे छै नऽ पाँच सालसे ही शुरुआत होना चाही ताकि ओकरा आबि जाइ दिमागमे कि हमरा किस तरह लाइनमऽ या पेंटिंगमऽ जाना छै आओर कला होना भी जरूरी छै आजकल अथीमे आओर बहुत महत्वपूर्ण राखैत छै बच्चासभ रऽ